आमचें गोंय इतलें ल्हान की हांव शाहरी आनी ग्रामीण भागा भितर फरकूच करूंक शकना आमच्या सरकारान आजकाल इतली सुविधा दिल्या की ग्रामीण आनी शहरी भाग दोनूय एकूत जाल्या तरी सुद्दां थोडी ग्रामीण जागे उरल्यात गोंयांत आनी चडशे तेंकां ट्रेनींग आतां समज आमी क्रिकेटीचेंच पयलें जाल्यार तुमकां किदेंय बी ट्रेनींग जाय किदें कोचिंग क्लासीस जाय या नेट्स जाय जाल्यार तुमकां वास्को पणजे म्हापसा मडगांव हे शहरांनी उपलब्ध आहा पूण ग्रामीण भागाचो विच विचार केलो जाल्यार मातशें कमी प्रमाणान उपलब्ध आहा त्या भुरग्यांक हांव फक्त म्हणू शकता सांग्यारूच ते उपलब्ध आसा अशें दिसता म्हाका प्लस ते भुरग्यांक जे मागीर तें ट्रेनींग घेवपाक लागून मातशे शहरी भागान ग्रामीण भागांतले भुरगे जे कोण बरे हा जे क्रिकेट खेळपाक तेंकां शहरी भागानूच येवचें पडटा फुडली ट्रेनींग घेवपाक पयलू ते आत्मसात करता ते पयलू आपल्या ग्रामीण भागानूच फक्त ते एडवांस ट्रेनींग जें आसता तें फक्त घेवपाक लागूनच तेंकां शहरी भागान येवचें पडटा आमी फुडें कबड्डीचे पळयलें जाल्यार आमी ग्रामीण भागांत आमी सगळे मैदानीक हेजेरूच कबड्डी कबड्डी खेळटा पूण तुमकां जाता मॅच मॅट ट्रेनींग घेवपाक जाय जाल्यार तुमकां पणजेच येवचें पडटले जें आमचें इन्डोर स्टेडियम्स आहात पणजे नावेलीं या पेडे म्हापसा अशे भागान येवन तुमकां तें प्रॅक्टीस करची पडटली होच मातसो जें फुडलें अवगत करपा जाय तंत्रज्ञान जें फुडलें तें मुखारलें शिकपाक लागोन ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांक मात्शे शहरी भागान येवचें पडटा